कढ़ी चांवरु दालि पकवान भिंडी पटाटा भुॻल चांवरु बिहु पटाटा पटाटा टमाटा गोगरे जी भाॼी गुलनि जी भाॼी सवांजरे जी भाॼी पुड़ी भाजी लोलो कोकी साई भाॼी चांवरु सेयल मानी तरियल भाॼी